हैलो सर नमस्ते सृष्टि कुमारी सर हम बैटमिंटन सिखै चाहै छी हमरा कोइ अच्छा बैटमिंटन सिखाबै वला नाम गूगल पर सर्च करलियै तऽ अहाँके नाम अयलै नहि जी हँ थोड़ा दूर घर परैया पैदल पैदल नहि आ सकै छी

जी ओहिके लेल नार्मल कपड़ा लेबे के है आर स्पोर्ट शू